مجھے اپنے اسکول میں جو سبجیکٹ پسند تھا وہ تھا ہندی انگلش اینڈ وہ ایس ایس ٹی اور واٹیور جو بھی اور سبجیکٹ بس ہاں جو نہیں پسند تھا وہ تھا سائنس اور بایو یہ سب سے زیادہ ڈفیکل لگتا تھا اور جب سر آتے تھے پڑھانے کے لیے تو ہم ایسے بور ہو جاتے تھے کیوںکہ سر کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بول کیا رہے ہیں اور سر ہم ہمارا جو فیس دیکھتے تھے تو کہتے تھے تم اتنے زیادہ دور کیوں بیٹھے ہو میں سمجھا رہا ہوں ہمیں اس کا جواب دو میں نے ابھی تمہیں کیا بتایا ہے پھر ہم اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے تھے ہم بولتے سر ہمارا ہمیں یہ سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا میرے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تو پلیز اس کے بارے میں ہم سے مت پوچھو پھر اگلے دن ہمارے اگر پیرینٹس میٹنگ بھی ہوتی تھی تو ہماری فیملی والوں سے اتنی شکایت کرتے تھے کہ تمہارا بچہ جو جو سبجیکٹ مین سبجیکٹ ہے اسی کو ہی نہیں پڑھنا چاہتا تو بتاؤ کیسے پاس ہوگا یہ وہ اور جب نہیں پسند تھا تو نہیں پسند تھا باقی سارے سبجیکٹ ہمیں بہت اچھے لگتے تھے بس یہی جو تھا ایسے سائنس کا یہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا بس یہی تھا اور کیا